اسٹریمنگ اور ویڈیو مواد کی تخلیق نے گیمنگ کی صنعت پر ایک گہرا اثر ڈالا ہے جس نے اس کے کئی پہلوؤں کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیا ہے آسانی سے دستیاب گیم پلے اسٹریمنگ پلیٹفام جیسے کہ ٹوچ اور یوٹیوب گیمنگ نے کھلاڑیوں کے لیے اپنے پسندیدہ گیمس کو فوری طور پر دیکھنا اور کھیلنا بہت آسان بنا دیا ہے اب فزیکل کاپیاں خریدنے یا گیمز ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں رہی نئے گیمس کی دریافت اسٹریمنگ اور ویڈیو تخلیق کار نئے گیمز کو وسیع تر سامعین تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کے گیم پلے اور تبصرے لوگوں کو نئے ٹائٹلز آزمانے کی ترغیب دیتے ہیں شوشل میڈیا اور اسٹریمنگ پلیٹفارم نے دنیا بھر کے کھلاڑیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا موقع فراہم کیا ہے یہ ایک ایسا پلیٹفام ہے جہاں کھلاڑی تجاویز کا تبادلہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں اور مشترکہ دلچسپیوں کی بنیاد پر کمپیوٹرس بنا سکتے ہیں لائیو اسٹریمنگ ناظرین کو اسٹریمرز کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے کی اجازت دیتی ہے جس سے ایک مضبوط اور زیادہ ذاتی تعلق پیدا ہوتا ہے